हमारे पंचायत में बीमा कवरेज अभी एक बैंक ही कर रही है जो जिसका नाम है अटल बीमा जो बैंक के तहत सब लोग को नहीं मिल पाया है जो लोग उसका खाताधारी है उनको ही यह बीमा का कवरेज मिल पाता है और बीमा कवरेज तो बिल्कुल जरुरी है कि कोई भी गरीब जो है पंचायत में जो गरीब आदमी है जिसके परिवार में एक आदमी कमाने वाले होते है और उस पर पाँच खाने वाले होते है अगर कोई आकस्मिक कोई दुर्घटना हो जाए या बीमारी से मर जाता है लोग तो इसके बच्चे लोग का क्या हाल होता है अगर बीमा न हो तो न वो अच्छा से शिक्षा दीक्षा कर सकता है उसका बच्चा रुपया आ जाएगा बीमा तो बहुत बड़ा कवरेज है बीमा कवरेज से बहुत खुश है हमारे क्षेत्र में अस्पतालों में बीमा की कोई प्रोसेसिंग है ही नहीं है भी तो किसी को जानकारियाँ मिल नहीं पता है और ये आसानी से अब तक नहीं हो रहा है यहाँ कोई बीमा अस्पताल के तहत एक सिर्फ बैंक ही दे रहा है गरीब लोगों को और कुछ दिन पहले सामूहिक बीमा चला था जो गरीब लोगों को एक आया था बीमा जिसमें मजदूर लोग को उससे बीमा हो रहा था जो महीना में साल में उसको तीस रुपया देना पड़ता था और उसको तीस हज़ार कवरेज था कवरेज लेकिन वो भी सब अब समाप्त हो चुका है एक अटल बीमा पेंशन ही है बैंक के तहत जिसमें जो खाताधारी है उनका ही बीमा इसमें हो रहा है और वो भी एक्सीडेंटल ओनली एक्सीडेंटल उसको कवरेज किया जाता है लेकिन नॉर्मल उसमें नहीं है सुविधा बैंक के तहत जो हो रहा है और ये सरकार से अभी तक यही है कि किसान सम्मान निधि जो मिल रहा है लोग को आर्थिक लाभ में किसान सम्मान ये सालाना छ हज़ार रूपए मिल रहा है वृद्धा पेंशन जो अस्सी से ऊपर जो है उनको पाँच सौ और उससे नीचे वाले को चार सौ मिल रहा है इतना सरकार से आर्थिक लाभ मिल रहा है अभी जो पाँच लाख का जो किया गया है वह आसानी से अब लोग को मिल रहा है वो भी घातक बीमारी के तहत ही साधारण बीमारी में उसका यूज़ नहीं है लेकिन एक्सीडेंटल में वो पाँच लाख का जो ये बीमा है उसके तहत लोग का जान बच रहा है और यह बहुत अच्छा है और ये प्रशंसिक बात है ये सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है ये बहुत ही पाँच किलो आनाज ये भी सरकार जो दे रही है इससे आम जनता कोई भूखा नहीं मर रहा है ये एक बहुत ही लाभदायक चीज है भारत सरकार की ओर से